ہم نے اپنے بچپن میں چند ڈاک ٹکٹ جمع کیے تھے اور کچھ سکے جمع کیے تھے آج جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو وہ میرے لیے ایک نایاب اور نادر خزانے کی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ چیزیں آج نایاب ہیں وہ ڈاک ٹکٹ نہیں مل رہے ہیں جو ہم نے پہلے جمع کیے تھے تو ایک طرح سے میرے پاس ایک قیمتی خزانہ محفوظ ہے